दस हज़ार पाँच सौ अस्सी चार हज़ार नौ सौ छियानवे दो हज़ार पाँच सौ पच्चीस तीन हज़ार तीन सौ छब्बीस चार हज़ार